हलो जय झूले अमा हलो हा तव्हां फ्लैट ॾिठो अमा मनीष पैलर में चौथो माड़ो चारि सौ हिकु

भाड़ो त अमा ॾह हज़ार अथव ऐं डीपी वीह हज़ार लगं॒दव अमा हुते रिनोवेशन जो कमु तां तॾहिं विच में हली वया हो हूअ जॾहिं पूरो थी वेंदो न तव्हांखे हिकु महिल तंहिं महिल ॾिसंदा न तव्हांखे जाम वणंदो फ्लैट बालकनी वॾी अथव टू बीऐचके अथव त हेठि स्वीमिंग पूल अथव क्लब हाउस अथव चंङी शयूं अथव आराम सां रही सघंदा आहियों ऐं पाणी बि फुल ईंदो अथव न हा हा हुते जनरेटर बि लॻलु आहे आराम सां माण्हू लिफ़्ट चालू हूंदी आहे लाइट बंदि बि थी वञे चोवीह कलाक लिफ़्ट चालू रहिंदी आहे तां उहो बि पुछो हुन खे पाणी एतिरो प्रेशर में ईंदो आहे न कि कलाक में ॿ टंकियूं पूरियूं भरजंदियूं आहिनि ॿारहां सौ ॿारहां सौ लीटर कॾहिं समस्या थींदव ई न पाणीअ जी न मां हुते ॻाल्हाया थो हुते तव्हां बराबर सा जे टाइम ते कमु हलदो हूंदो तां ते टाइम ते विया हूंदो तां सुभाणे मूंसा वरी हलो हिकु ॿ ॾिसो तां समझो पोइ तव्हांखे वणंदव फ़्लैट न उहो हुयो न उहो फ्लैट न चंङे टाइम खां बंदि हुयो त मां हुन जे करे केंहिं खे ॾेखारियो ई न हुयो हाणे तां डि॒संदा तांखे मां ठाराए ॾिंदुमि पहिरीं हुन खां पोइ ई तां रहिजो हुते आराम सां जय झूलेलाल अमा ठीकु आहे हलंदो हलंदो